हम लोग का छोटा छोटा तालाब है और थोड़ा छोटा छोटा चौड है ह तब बना है तो कम भी मछ्ली होगा सरकार देगा तो तालाब बना देगा नदी पोखरा इसका अलग में है इसका नदी पोखरे में रखता है मछली पालन करता है त तालाब खुदा देता सरकार हम लोग का पोखरी देता ओमा मछ्ली पालन करता तब मार करके मछ्ली हम लोग का बेचते कोई बिजनिस करता सरकार दे ही न रहा है हम लोग के पोखरी मछली के पालन करने के लिए त क्या से से पालन करें क्या चीज से पो अति करें बेचें कोई तो बिनिस करते कर भी करना ही होना होगा कोई भी बिजनिस करना ही होगा सरकार नहीं देता है ई लोग के चार चाचर में कितना मछली होगा जो लोग बेच करके पालन करेगा सरकार तालाब दीजिए हम लोग का कलकत्ता से आता है मछरी बंगाल से आता है मछ्ली हम लोग का हिया बिहार में मछ्ली कम होता है चार चाचर में तो मछ्ली बह जाता है तो नहीं होता है मछ्ली बंगाल में इससे आता है मछ्ली

सरकार लोगो क तालाब देता हम लोग का पोखरी फरा देता तो उससे मछ्ली पालन करके बड़ा बड़ा मछली सा और तब बेचते हम लोग का मछ्ली को पालन करते त बहुत सा फायदा होता है हम लोग का फायदा कुछ नहीं हम लोग का है मछली चार चार दिन में हम लोग का सब भा बह जाता है नदी पोखरी तालाब में चल जाता है हम लोग का मछ्ली पालन नहीं कर सकते हैं